जय झूलेलाल बर्तन धोने जी प्रक्रिया जे बारे में आऊं तव्हां खे समिझायां थो ऐं जेको आऊं समिझयां पोइ बर्तन कीअं धोइबा आहिनि जीअं जूठा बासण हूंदा आहिनि पंहिंजे घर जा उन बासण खे पहिरीं अची पाणी में भिगोए छॾींदा आहियूं पूरो उन खे आलो करे छॾींदा आहियूं ऐं जीअं हो आलो थी वेंदो आहे त उन खां पोइ असीं उन खे आराम आराम सां जूने सां जेको थींदो आहे उन सां साफ़ु कंदा आहियूं साफ़ु करे करे असीं उन खे आराम सां धोई करे पोइ सुकाईंदा आहियूं ऐं हिकु बासण थींदा आहिनि जेको तेल वारा तेल वारा बासण जेका हूंदा आहिनि हुन खे छा कंदा आहियूं पहिरीं पाणीअ में भिगोए करे पोइ पंहिंजो नीबू वारो साबुण ईंदो आहे उन सां असीं रगिड़ींदा आहियूं ऐं रॻिड़ी रॻिड़ी करे उन खे पोइ पाणीअ में साफ़ु कंदा आहियूं जे सां उन में चमक वेंदी आहे ऐं उहे बिल्कुलु साफ़ु थी वेंदा आहिनि पोइ तेल वारा जेका बासण थींदा आहिनि हुन खे असीं हीअं साफ़ु कंदा आहियूं त हुन में छा आहे जूठनि बिल्कुल बि न रहंदी आहे ऐं तेल बि साफ़ु थी वेंदो आहे ऐं डिटजंट पाऊडर बि घटि यूस थींदो आहे जींअ पहिरीं मूं तव्हां खे ॿुधायो भई कोसे पाणीअ में तेल वारे बर्तन खे विझो ऐं कोसे पाणीअ सां छा थींदो आहे उन ई चिकनाहट थोरी घटि थी वेंदी आहे पोइ नीबू जा जेको साबुण ईंदो आहे उन सां खाली हल्को सो रॻिड़िने में ई हू बिल्कुलु साफ़ु थी वेंदा आहिनि ऐं हीअं साफ़ु थी वेंदा आहिनि जीअं समुझो शीशो कोन हुंदो आहे जीअं हो आइनो पंहिंजो ईंदो आहे बिल्कुलु हुनीअ तरह साफ़ु चमिकण लॻी वेंदा आहिनि ऐं हेड़ा चमकींदा आहिनि की बिल्कुलु साफ़ु सुथिरा हू ॾिसण में अचणु लॻी वेंदा आहिनि ऐं तेलीअ बासण खे ईअं साफ़ु कबो आहे पोइ हल्को सो तव्हां कोसे पाणीअ में वरी अगरि तव्हां साफ़ु कंदाव त उहो बिल्कुलु ईअं चमकी वेंदा जीअं बिल्कुलु शीशे वांगुरु पोइ मूं तव्हां खे ॿुधायो भई जीअं बासण खे जूठे बासण खे पाण कीअं मलंदा आयूं ऐं तेल वारे बासण खे असीं कीअं मलंदा आहियूंं जय झूलेलाल